हां जी हां जी अज्जकल ते बहुत ही अलग अलग डजैन दियां चीजां आ दियां नमीं नमीं जियां जियां ज़माना बदलदा इ'यां इ'यां मतलब अलग अलग डजैन दिया चीज़ां आवा दियां जियां अज्जकल इ'यां न्यारा कट चला दा होर कुर्ती कट होई गेआ फ्रॉक प्लाज़ो प्लाज़ो कुर्ती होई हां जी एल्लै ते नायरा कट ज्यादा चला दा ऐ हां जी ते हां जी एल्लै नायरा कट ज्यादा चला दा ऐ ते अज्ज्कल मतलब जेह्ड़ा नि दिक्खो जेह्ड़ा इंसान नि दिक्खो ते जेह्ड़ा अज्जकल मतलब ज्यादा ट्रेंडिंग बिच्च चलदा ऐ ते उ'यै लोक खरीददे ऐ ते नायरा कट दी गै ज्यादा एल्लै डिमांड ऐ हां जी टाइमिंग में दस बजे बुटीक खोली ओड़नी होन्नी आं ते फैसिलिटी कॉस्टमर आंदा ऐ बैठदा ऐ अच्छी बैठने दी फैसिलिटी ऐ पानी अच्छी सेवा होंदी खाना पीना फ्ही उ'नें जो कुछ दिक्खना होऐ ते ओह् अराम कन्नै बैठियै दुए बंदे कोला जेह्ड़ा उ'नेंगी दसङन साढ़े रक्खे दे अस ओह् सारे उ'नेंगी फैसिलिटी प्रोवाइड करदे हां जी हां जी शामी छे बजे तक छे बजे तक खुल्ले दा ई होंदा हां जी

हां जी हां जी लोकेशन हां जी लोकेशन साढ़ी वूमैन परेड कॉलेज जम्मू इद्धर दे इद्धर ऐक्सचेंज रोड दे चौक दे बिच्च ई असें अपना इद्धर बुटीक खोल्ले दा हां जी अ तुस कुदै बी पुच्छेओ ते मीनाक्षी नाम लैएओ मीनाक्षी बुटीक कुद्धर ऐ ते ओह् सनाई उड़ग तुसेंगी कोई बी हां जी

हां जी